हमारे हमारे यहाँ पसंदीदा हिन्दी मतलब हिन्दी शब्द को ज़्यादा बोला जाता है पर आज कल का ज़माना ऐसा हो गया है की लोग इंग्लिश ज़्यादा बोलने लग गए और अपनी मातृभाषा को भूल गए पर मैं अपनी मातृभाषा को ही ज़्यादा बोलती हूँ मुझे अपनी मातृभाषा बोलने में कोई शर्म नहीं है और हमारी मातृभाषा में एक वाक्यांश बोला जाता है गाँव में छोरा और शहर में ढिंढोरा वो वाली बात हो जाती है ये वाक्यांश हमारे यहाँ ज़्यादा प्रयोग किया जाता है